ओइ नोंथाङा खानाय सिनो नामाब्रा ए थारमाने आं खानाय सिनजागौमोनलै

न'आव फैना न'आव फैनानै सिनगोनना सिना जेनेबा आं इसे उसुबिदा न'आव

औ औ माने जोंहा जेनेबा न'खराव सानै बिफा फिसाज्ला आरो गामिनिबो सिनगोन आरो जेनेबा बिदि ओमफ्राय बेसेबां लायोथाय अ एसे जेनेबा जेनेबा मानसि बुरजा सिननाय जागोनथ' आं दा जों बिफा फिसाज्ला सिनोबानो गामिनिफोरबो सिनगोन आरो बे खाथि खाला न'खरनिफ्राबो सिनजोबगोन नालाय इसे जेनेबा खम खालामनानै सिनोबा एसे रेटखौ खमायोबा मोजांमोन आरो औ

औ औ औ औ औ

औ दारि औ ओमफ्राय दारिफोरबो दारिबो सिनजाखागोन आरो जेनेबा

औ ओमफ्राय माबा लाबोफानांगौमोन आरो खानाइयाव बे खानाइ गोसोम जाग्रा खालारा बिखौ लाबोफानांगौमोन

अ औ औ ओमफ्राय बे खालार औ खालार फुननाया बेसेबांसो लागोन औ औ औ ओमफ्राय जेनेबा बेसेसो गोबाव लागोन बेसे सम लागोन गाबोन हायोबा जेनेबा दिनै फैयोबा मोजांमोन आरो आं गाबोन जेनेबा न'आव थानाय जागोनना जाया दिनै फैनो हायोबा फैयोबा एसे मोजांमोन आरो सारिटानि उनाव होमबालाय आं जेनेबा बे औ गामिनि सासे सानै सिनजानो ओंखारनायफोरखौबो माबानोसै नामा खिनथाना दोननोसै नामा अ होमबालाय आसा खालामबाय आरो ने औ बे नाम्बारखौ सेभ खालामना ला माब्लाबाफोर लेंहरबावनांगौ जानो हागौथ' ओंखायनो सेभ खालामबा मोजां आरो अ दे दे दे